आतांच्या काळांत सगळ्यांगेर बाग गार्डन हें आसताच आसता मोठे बंगले बांदले की मुखार एक व्हडलेशें बाग करप तेतूंत बरीं बरीं झाडां रोवप आर्टिफिशल आसूं किंवां खरीं आसूं सगळीं जाणां आतां झाडां रोयतात बरीं शोभेचीं रोयतात थोडे पोपाय चिकू आसता थोड्यांचो आंबे आसता बिश्टीं शोभेचीं फुलां म्हटल्यार की दसण आसता सदाफुली आसता तीं सगळीं फुलां जीं आसा तीं सामकीं आमचें घर बरें म्हणचें अशें बरें पळोवपाक आमकां सामकें कलरफूल दिसता न्ही स्वता म्हजेंच एक्जाम्पल घे जाल्यार म्हाका झाडां आनी पानां खूब आवडटा फुलां पेक्षा म्हाका प्लांट्स चड आवडटा म्हज्या कडेन वेगळे वेगळे तरेचीं प्लांट्स आसा हांवें आतां म्हज्या घोवाक सांगून रुमाच्या भायरूच एक गॅलरी करून घेतली आनी ते गॅलरींत हांवें ती फूल म्हजें गार्डन कशें केलां आनी ऑनलायन आमकां सगळें मेळटा म्हणल्यार आमकां कितें कितें ना कितें जाय कितें आसा सगळें आमकां ऑनलायन घेवपाक मेळटा आतां एक केंलें जाल्यार पोंदाक तें ग्रास मॅट आसता न्ही हांवें ऑनलायन एक ऑर्डर केलें ग्रास मॅट तें ग्रास मॅट घालतकूच म्हजें गार्डन आनीकूय बरें जालें सो आतां आमी खंयी गेलीं न्ही कोणागेरूय गेलीं जाल्यार आमकां एक सदाफुलीचें झाड फूल बरें दिसलें जाल्यार आमी तें कितें करता म्हाका एक कोम म्हाका एक कोमरी दिता गे अशें म्हूण आमी मागून हाडटा ती मागीर कोमरी रोवपाक ताका माती घालप ताका खत घालप हें सगळें आमचेर आसता मागीर अशें खर्चो म्हणटात तो गार्डनिंग करपाक जाताच जाता बाग करतले जाल्यार खर्च्या शिवाय कांयच जायना न्ही एक फ्लावर पोट हाडचो पडटा ताका माती हाडची पडटा खंयी हांव भायर गेलें जाल्यार म्हाका जाल्यार घेनूच दिसता आतां पयलीं रोंपे मेळटाले पन्नास रुपयांक आतां शंबरा सकयल रोंपे नाच ना कसलेय रोंपे घेवूंक गेलीं जाल्यार शंबराच्या शंबराच्यान चालू सगळ्यांत मोठो बऱ्या फुलांचो मोठ्या फुलांचो घेतलो जाल्यार देडशें रुपया एकशे वीस रुपया अशे आसता सो म्हाका दिसता की गार्डनिंग करप हितून खर्चो जाता पूण कितें एक आमचे मनाक आमकां बरें दिसता न्ही आमी आमचें गार्डन बरें सजोवन दवरचें आमची बागेंत कोणीय आयलो जाल्यार तेंकां तें अशें पळयलें की आमकांय बरें दिसता तांकां बरें दिसता तें पळोवन बरे बरे आमकां फोटो मारपाक मेळटा आतां म्हाका दोन चले आसा सो हांवें म्हज्या दोनूय चलयांचे फोटोशूट म्हज्या गार्डनानूच केल्ले इतके बरे फोटो आयले की ते सगळ्यांक आवडले